असां सिंधी ॿोलीअ खे वधाइणु लाइ कई सारियूं शयूं करे सघूं था जीअं पहिरीं त पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी सिखाइणु ऐं पढ़ाइणु घुरिजे हुन खां पोइ हर हिकु स्कूल में सिंधी सिंधी पढ़ाइणु घुरिजे ॿारनि खे सिंधीअ जी अहमियत ॿुधाइणु खपे या त असां घरु घरु वञी करे सिंधीअ लाई ॿुधाए सघंदा आहियूं हुन जी कहिड़ी अहमियत आहे उहो समुझाए सघंदा आहियूं त नंढे नंढे पैमाने ते सिंधी जा प्रोग्राम करे करे असां वॾे पैमाने ताईं पहुची सघंदा आहियूं जंहिं सां माण्हू खे सिंधीअ जो क्लचर बि ॾिसणु मिलंदो